गर्मी महिना आयल तैओ आ जाड़ महिना रहल तैओ अइ मवेशीकेँ जे बच्चा अछि नव मवेशी अछि ओकरा देखभाल एना करैत छी ओकरा साफ कपड़ासँ हल्का गरम पानि रहलै ताहिसँ पोछपाछ केलहुँ जे बच्चा स्वस्थ्य रहए सुन्दर रहए पूरा शरीरमे से जे गन्दा किछु खून रहल ओकरा साफ केलहुँ गन्दगीमे सँ निकलल रहैत छै शरीरमे जे छै मायके गर्भमे रहल तरह तरहके ओकरा सुविधा असुविधा रहैत छै तऽ ओहि चीजकेँ साफ केनाइ ओकरा स्वस्थ्य रखबा लेल प्रथम जरूरी छै हमसभ ओकरा साफ स्वस्थ्य कऽ कऽ तखन देखैत छियै सुन्दर बच्चा स्वस्थ्य बच्चा सभसँ नीक बच्चा